ہیلو مرحبا ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں سر مجھے کچھ لنچ کے لیے آڈر دینا تھا تو اس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے میں میں دبگہ دبگہ سے بات کر رہی ہوں مجھے دو چکن بریانی اور ایک مٹن قورمہ اور دو پلیٹ کباب اور چار پراٹھے اور دو کولڈ ڈرنگ اور چھ آئس کریم کر دیجیے گا کیونکہ میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں سر اور مہمانوں کو جو ہے آپ کے یہاں کی بریانی بہت پسند ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ سارے آڈر مجھے میرے گھر بھیج دیجیے تاکہ میں اپنے مہمانوں کو کھلا سکوں اور ہاں تھوڑا گرم بھیجیے گا تاکہ ٹھنڈے نہ ہونے پائیں یعنی اس کی پیکنگ اچھے سے کر دیجیے گا اور جو آپ کا بل ہو وہ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کو گوگل پے یا فون پے کے ذریعے سے آپ کو پیسے ادا کر دوں اس آپ کی مہربانی ہوگی